ना गोरोमनो थाङोब्ला जे नांगौ जे नङाबा खेवालि नांगोन फासि नांगोन दैयाव बिदिनो लोगो बुरजा नांगोन बुरजा बिदिनो लोगोफोरा सोर थाङो बावहाबनो रोंगोन ना रोङा बिदिखौ नायनांगोन खयतायाव थांनो बिदिखौ ओंखाम जाखांनानै थांनोना जायैनि सिगां थांनो बिदि अबेनिफ्राय थांनो बे थाग थियारिया रायलायखानाय जानांगोन आरो फुंनिफ्रायनो ना गोरोमहैनोब्ला आरो गुरनोबाथ' दैया माब्ला रानो बेखौबो खबर लाग्रोनांगोन आरो जेनेबा जाम्फै जाम्फैफ्रा माला रानो जाम्फैयाव अबे जरायाव नाया बांसिन थायो जेखाइया गोरा नंगौना नङा खबाइया गोरा नंगौ ना नङा खाफ्रा जोबखानांगोन आरो निजे जेखाइयावबो बिदिनो जेखाइ गोरोमनाय बिदि थायो ना लफायनायाव बिदिनो बोरसि दान्दा खानाय बोरसि फेंनांगौ दुरुं खानांगौ बोरसि खानांगौ सेहा खानांगौ आरो एम्फौखौ दाननानै दोनखानांगौ बेरेफोरबा बेरेजों खाफानांगौ बिदिनो मोनानि बेलासिनिफ्रायनो रेडि थानानै अखानायै फुङावहाय माब्ला थांनो फुङावनो ओंखारलांनाय बिदि जानांगौ आरो आरो लोगोफोरजों खबर लालायखानांगौ गावजों गाव माब्ला थांनो खयथायाव थांनो सोंहरलायनाय बिदिनो फनजों लिंक थाखानाय बायदि जानांगौ आरो नङाब्ला उल्थां फाल्थां जायोब्ला रेडि थाखायाबा गालांजानाय नङाबा थांनो मोनै सिखारनो रोङै फुंफ्राव सानसुफ्राव अबेनिफ्राय हाबनो बिनि थाखाय रायलायखानाय थाग थियारि जाखायाब्ला आन्दायलायनाय गावजों गावनो गामिनिजों गामिनिनो न' खाथिजोंनो आन्दायलायनाय जाहैयो दैफ्राव सोरबा थांग्रोनानै सोरबा रायलायखानाय नङाबा रेडि जाखानाय नङाबा अबेनिफ्राय हाबनो आन्दायनानै उन सिगां जानानै गावजों गावनो आन्दायलायनाय जानोसै सोरबा थांग्रोनानै सोरबा रायलायखानाय नङाबा रेडि जाखानाय नङाबा अबेनिफ्राय हाबनो आन्दायनानै उन सिगां जानानै गावजों गावनो आन्दायलायनाय जानोसै दावराव दावसिबो एसे दस्रायाव दस्रायाव थांनांगौआ दस्रायाव थांनाय बिदिनो आन्दायहैनाय बिदियावनो रागा जोंनाय जानोसै गावजोंगाव रेडि जाखायाबा बिदिनो जायो आरो